مجھے تیرنا بہت ہی پسند ہے اور میں بہت ہی اچھی تیراکی کرتا ہوں میں میرے گھر میں کئی سارے لوگوں کو تیرنا سکھا چکا ہوں بہت سے لوگوں کو میں نے تیرنے کا سکھایا ہے میرے بھائی لوگ ہیں اور ایک بار تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اسے پانی پانی میں گر گیا تھا اس کو ڈوبنا وہ ڈوب رہا تھا تو میری نظر پڑی اچانک تو پانی میں میں دیکھا کہ کوئی ہے پانی میں وہ اوپر نہیں آ رہا ہے تو پھر میں ویسے ہی پانی میں کودا اسے نکالا اور اس کے پے پیٹ دبا کر پہلے اس کا پانی نکالا اور اس کو الٹی کروائی سب مطلب پانی باہر نکالا اور پھر وہ بچ گیا تو ایک بار میرے ساتھ یہ معاملہ آیا تھا تو یہ مشکل حالات میں میں اپنے تیراکی کی مدد سے اسے بچا پایا تھا